असांजे आसे पासे में इलाही संस्कृती जा माण्हू रहंदा आहिनि जंहिं में मारवाड़ी आहिनि ऐं सिंधी आहियूं असां जैनियूं आहिनि पंजाबी आहिनि पर असां पंहिंजी जात में वधीक मेल जोल वधाइण पसंदि कंदा आहियूं हालांकि असां ॻाल्हाईंदा ॿोल्हाईंदा सभी जात में आहिनि पर जेको मज़ो असांजे त्योहारनि में आहे तंहिं खे मज़ा कंहिं त र संस्कृती जे त्योहारनि में कान लॻंदा आहिनि असांजे सिंधिनि माण्हुनि जो खाधो पीतो रहण सभु सभु शाही आहे पाणि ॿिएं संस्कृतीअ जा माण्हू असांजी संस्कृती सां जुड़ण पसंदि कसा कंदा आहिनि असांजा त्योहार सभु वणंदा आहिनि उन्हनि खे